मां हाल ई में शादी नई नई कई आहे मां ख़ुशि आहे मुंहिंजी घर वारी बि ख़ुशि आहे ऐं मुंहिंजो पूरो परिवार बि खुशि आहे पर हिनमें हिक दिक़तु अची वई भई हिनमें महाराज चयईं भई हाणे तुंहिंजो नालो शादी खां पोइ चेंज थींदो जेको पुराणो नालो उहो हटंदो ऐं नओ नालो लिखजंदो त इन इन हिसाब सां मां तव्हां वटि आधार कार्ड जे लाइ आयो आहियां आधार कार्ड ठहाराइण लाइ जे लाइ आयो आहियां मां तव्हांखे पंहिंजो नालो ॿुधायांव थो आसंदा जेनानी ऐं पप्पा जो नालो ज्ञानचंद जेनानी मोबाइल नम्बर बि ॿुधायाव थो नाइन जीरो डबल नाइन फ़ोर नाइन डबल वन डबल एट इहो मुंहिंजो मोबाइल नम्बर आहे एड्रेस बि मां तव्हांखे ॾियां थो मुंहिंजी घर जी द दुबई टेक्सटाइल आदिपुर दुबई टेक्सटाइल आदिपुर सिक्स बी ऐं मकान नम्बर टे सौ वीह तव्हांखे एड्रेस में लिखी करे ॾियाव थो त इन पूरी परमानेंट एड्रेस सां तव्हांखे मुंहिंजो आधार कार्ड ठाहे करे ॾियणो आहे ड डेट ऑफ़ बर्थ मुंहिंजी हीअ आहे टेवीह टे उणिवीह ऐं छह ऐं सत ईअं आहे मुंहिंजो डेट ऑफ़ बर्थ बराबरि त इहे सभु कुझु मां तव्हांखे ॾेई छॾियो आहे त हिक कृपा करो तव्हां मूंखे आधार कार्ड ठहाराइण ठाहे करे ॾियण जी महिरबानी कयो नालो मुंहिजो तव्हांखे मां ॿुधाए छॾियो आहे आसंदा जेनानी वरी ॿुधायां पोइ आसंदा जेनानी वरी ॿुधायोमाव एड्रेस वरी ॿुधायाव थो तव्हांखे नाइन जीरो डबल नाइन फ़ोर नाइन डबल वन डबल एट ऐं एड्रेस बि घर जी वापिसि थो ॿुधायाव ताकी आदि दुबई टेक्सटाइल नगर आदिपुर मकान नम्बर टे सौ वीह सिक्स बी तव्हां सभिनि जी हीअ कृपा करो मुंहिंजो आधार कार्ड ठहाराइण में महिरबानी कयो